बायकींग जेन्ना आमी म्हणटात न्ही तेन्ना तातून भितर पेट्रोलाचो प्रश्न येयना आतां पेट्रोल म्हारग जालां काय ना हो जो प्रश्न आसा पळय तो केन्ना उप्रासता जेन्ना तूं गाडी आपल्या स्वताची कामा खातीर पयशे खर्च करून पयशे जोडपा खातीर जेन्ना करता तेन्ना तुका पेट्रोलाचो प्रश्न येता अशें म्हाका दिसता जेन्ना तूं हौशी आसता हॉबी आवड म्हणून जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना तुजे कडेन पयशे आसता अशें गृहीत धरून आमी चिंतचें पडटलें तेकात लागून हांव म्हणटा की जेन्ना तूं हॉबी म्हणून जेन्ना बायकींग करता तेन्ना पेट्रोलाचो तुका तितकोसो व्हडलो प्रभाव पडना आतां हें जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना एक गजाल हांव मतीन दवरतां की गाडी जेन्ना चलतली तेन्ना पेट्रोल जाये पडटलेंच पेट्रोला बगर ती गाडी चलूं शकना आनी जर पेट्रोल आसा थंय पयशे आसा आनी हें जेन्ना हांव मतीन धरतां तेन्ना कळोन येता की पेट्रोलाचो जे पयशे आसा पळय ते सुद्दां महत्वाचें आसता पेट्रोलाक पयशे पडटा ते आमकां आमचेच बोल्सांतले दिवचे पडटात आनी ताका लागून हें एक महत्वाचें एक घटक आसता जेन्ना आमी बायकींग करतात आनी हाकाच लागून पेट्रोलाचो जो दर आसता तो दर आमच्या बायकींग करता आसतना आमकां मतीन धरचो पडटा जेन्ना हांव पयलीं बायकींग करपाक वतालों तेन्ना म्हाका जर हांवें दोन हजार किलोमिटरूच जर चलोवपाची थारायलें जाल्यार म्हाका सुमार एक एक धा हजाराचें पेट्रोल लागतालें अशें धरूं येता पूण आयज जेन्ना पेट्रोल म्हारग जालां तेन्ना हेंच दोन किलोमिटराचे बायकींग करपा खातीर म्हाका एक पंदरा हजार ते सोळा हजाराचें पेट्रोल जाय पडटा आतां हे जेन्ना म्हजे कडेन पयशे आसात तेन्ना चलता पूण जाचे कडेन पयशे नात पूण ताका खरेंच बायकींग करपाची आसा तेन्ना ताका हें परवडपाचें ना तेन्ना ताका खंयतरी आपले विचार आपलें मन मारचें पडटा आनी बायकिंगांक वचपाचें टाळचें पडटा नाजाल्यार तो मनीस अशें करूं शकता की तो खंयतरी एक ल्हानशी एक ट्रीप मारूं शकता जातून ताची बायकींग करपाची वा ट्रेवल करपाची भूक जी आसा ती भागतली पूण म्हजें जर तुमी मत मतीन धरलें जाल्यार म्हाका एक ल्हानशी ट्रीप मारून म्हजी बायकिंगांची भूक भागना म्हाका एक लांब अशी ट्रीप मारतकूच म्हजी बायकिंगांची भूक भागता आनी ताका लागून हांव जेन्ना बायकींग करतां तेन्ना हांव अशें धरून चलता की जर हांव बायकींग करपाक भायर सरलो जाल्यार हांव कमीत कमी पांच हजार किलोमिटर तरी चलयतलो होच विचार घेवन हांव फुडें सरता आनी तेच प्रमाणें हांव म्हजे आर्थीक जी पळय येवजण आसा ती आंखता कारण जर हांव पांच किलोमिटर चलयतलो जाल्या म्हाका पेट्रोला वांगडाच हेर खर्चूय येतलो ताकाच लागून सगले पयशे हांव बंदोबस्त करतां आनी तेच्या उपरांतूच हांव बायकिंगांक मुखार सरता अशें करप गरजेचें आसा जाल्यार अर्दवाटेक वचून तुजे कडेन जर पेट्रोलाक पयशे ना जायत जाल्यार तूं थंयच आडकोन उरतलो आनी हें अशें घडप म्हटल्यार एक व्हडलें अरिश्टूच जातलें कारण पांच हजार किलोमिटर म्हटल्यार तूं तुज्या वाठाराक आय तुज्या सभावाच्या मनशा कडेन खूब पयस आसता आनीक जेन्ना तूं जितलो पयस आसता तेन्ना तुका आदारा खातीर कोण पावतलो हाची तुका हाचो तुका आशा आसना ताका लागून बायकींग करता आसतना तुजे कडेन पयशे आसप खूब गरजेचें निदान कांयच ना जाल्यार बायकान पेट्रोल घालपा इतलें तुजे कडेन पयशे आसपाक जाय आनी ह्याच वेळाचेर हो जो मुद्दो आसा की पेट्रोल म्हारग जालें म्हणून बायकींग करप शक्य ना हो उपरासता आनी हांवें सांगलां तशें अशें केन्नाच जायना की पेट्रोला खातीर वो पेट्रोलाचो पयशा खातीर तूं बायकींग करचो ना फक्त एक अशें घडटा जितलो तूं ट्रेवल करताशिल्लो तातूंतल्यान तूं मातशें कमी ट्रेवल करता आनी हाका लागून तुजी हौस जी आसा ती भागताच पूण ती पुराय तरेन भागोवंक पावना आनी हाका लागून जेन्ना आमी म्हणटात की पेट्रोलाची जे पय पयशे आसा वा पेट्रोल म्हारग जालां ताचो प्रभाव तुजेर बायकिंगांचेर पडटा काय ना जाल्यार तो एका थरावीक परिस्थितीन एका स्थायी परिस्थितीन हांव अशें म्हणूं शकता की तो प्रभाव पडटा पूण चडसो म्हज्या हिसपान जाल्यार तो प्रभाव पडना आतां जेन्ना हांव बायकींग करता तेन्ना हांव एक गजाल मतीन धरतां ती म्हटल्यार की म्हजे कडेन गाडी कसली आसा आतां गाडी कसली आसा म्हटल्यार आतां जेन्ना आमी बायकींग करतात तेन्ना कसले तरेची गाडी आसा हें महत्वाचें जेन्ना आमी लाँग डिस्टंन्स बायकींग करता तेन्ना आमचे कडेन टुअर बायक आसता आनी जेन्ना आमी तरेतरेच्यो बायकस पयता तेन्ना आमचे कडेन साद्यो कमी सीसीच्यो बायकस आसता आनी टुअर बायकस ज्यो आसतात त्यो चड सीसीच्यो आसता त्यो ज्यो बायक्स आसता त्यो चड पेट्रोल खाता पूण ते तरेन ताचे परफोरमंसूय बरें आसता तितून तुका ती गाडी चलयतना सुसेग मेळटा तुजे कुडीचेर ताण पडना ताका लागून तांकां स्पेशल टुरींग बायक म्हणटात आनी बायकींग करतना तसल्यो बायकस व्हरतात आतां ह्यो ज्यो टुरींग बायकस आसतात त्यो लाखांनी रुपयाच्यो आसतात जो मनीस बायकींग करता आनी जाचे कडेन टुरींगची जी बायक आसा ताका पेट्रोलाक पयशे दिवपा खातीर व्हडलोसो ताण ताचेर पडना कारण जो मनीस पंदरा वीस लाक बायक विकती घेवपा खातीर खर्च करूं शकता तो तातून घालपा खातीर एक पन्नास हजाराचें पेट्रोल काय न्ही करून बंदोबस्त करूंक शकता ताका लागून हांव अशें म्हणन की जो बायकींग करपी जो विशिश्ट मनीस आसता ताजे कडेन बायकींग करपा सारकी बायक आसता ते मनशाक पेट्रोलाचो व्हडलोसो प्रश्न उप्रासना आतां जाचे कडेन पळय ल्हानशी बायक आसा सादी बायक कमी सीसीची बायक आसा तरी तेका बायकींग करपाची खूब उमेद आसा तो मनीस किदें करतलो तर तो खंयसरूय तरी पयशे एकठांय करतलो आनी आपले हयन्हयशे गाडयेन तो आपले बायकींग करपाक भायर सरतलो तेन्ना ताका कुडीचे त्रास जातलेच तेच तरेन ताका आर्थिकूय त्रास जातले जातून भितर पेट्रोलाक ताणें जितके पयशे मोडल्या ताचोय आसपाव जाता म्हणटकूच जी परिस्थिती आसता आनी तांचे खातीर जे जे तूं घेवन चलपाक सोदता जो सादन सुविदा तूं आपल्या वांगडा तुका जायो अश्यो दिसता त्या प्रमाणें पयशे लागतात तेप्रमाणे तुजी ऐपत आसूंक जायी आनी त्या ऐपती प्रमाणेंच तुवें बायकींग करचें पडटा हें खूब महत्वाचें